जित्थुं तोड़ी मेरे करियर दा सोआल ऐ ते एह् मिगी पढ़ने पढ़ाने दा जेह्ड़ा शौक हा बचपन तों ही हा ते पढ़ाने दा जेह्ड़ा मिगी शौक पेआ एह् मिगी सर नै चांस दित्ता हा साढ़े विजय सर होंदे हे डीडी ई च एजूकेशन दे बिच युनिवर्सिटी दे बिच ते उ'नें मिगी आखेआ हा इक बारी कि मैड़म तुस पीसीपी दियां क्लासां लेई लैओ ते में सर में कुत्थें पढ़ानी में रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करां दी आं उ'नें आखेआ किश निं होंदा पढ़ाओ ते तुसेंगी एक्सपीरियंस होग ते में तुसेंगी एक्सपीरियंस सर्टीफिकेट बी देङ ते में सर दी गल्ल मन्नी लैती ते उ'नें मिगी इनकरेज़ कीता ते में जेह्ड़ियां क्लासां लैतियां ओह् पंदरां दिन कोर्स हा बच्चें दा ते ओह् में गांधीनगर कॉलेज च लैतियां हियां एह् उन्नी सौ बानवैं दी गल्ल ऐ ते ओह्दे बाद आस्तै आस्तै मिगी कम्म मिलदा गेआ में करदी गेई मिगी खुशी होंदी रेही ते कन्नै कन्नै में पढ़ा दी आं ते जो में पढ़ेआ ओह् में जागतें गी पढ़ा नी आं ते फ्ही मिगी इक्क चांस मिलेआ उन्नी सौ छियानवें दे बिच एमएएम कॉलेज बिच पढ़ाने दा ओह् में चार म्हीने पढ़ाया ते बस इं'या गै सिलसिला चलदा रेहा कन्नै कन्नै आपें बी पढ़दी रेही ते कन्नै कन्नै जागतें बी पढ़ांदी रेही फिर में दौं साल रजौरी लाए रजौरी दे दौं साल लगाइयै नड़ीनवैं दा में रजौरी दा बापस आई ते ओह्दे बाद एनएसएम डिग्री कॉलेज च अप्लाई कीता उत्थें में पंज साल पढ़ाया एह् अपनी जम्मू कश्मीर स्टेट दा पैह्ला प्राइवेट कॉलेज हा डिग्री कॉलेज पंज साल ओह् पढ़ाया फ्ही उंदा कॉलेज बंद होई गेआ फिर में रियासी कीता इक्क साल उत्थुं करियै जदूं में बापस आई फिर में बीडी बाड़ी आर्मी स्कूल च दौं साल पढ़ाया दौं साल पढ़ाइयै ते इंटरव्यु देइयै हायर एजूकेशन डिपार्टमेंट च आई गेई ते अदूं दा लेइयै हून तक्क में बच्चें गी पढ़ा दी गै आं अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साईंस ओह्दे कन्नै कन्नै में इगनु दे बच्चें गी बी पढ़ाया ते कन्नै कन्नै डीडी दे बच्चें गी बी जदूं जदूं उ'नें कंटेक्ट कीता की मैड़म आओ ते क्लासां लैओ ते में उ'नेंगी बी पढ़ांदी रेही ऐं ते एहग् सिलसिला हून तगर जारी ऐ ते सोचा निं आं की अग्गें बी जारी गै रौह्ग